हैलो हैलो आं में थुआढ़े इत्थां सब्ज़ी लैती ही चार पंज किलो ते मिगी शैल निं थ्होई सब्ज़ी ते बड़ी इंया में कड़म मंगाया हा ते इंया बेकार कड़म आया हा ते बेकार कड़म हा ते तुसें असेंगी दित्ता बी इंया इन्ना मैहंगा असेंगी कड़म नेईं नेईं पैसे घट्ट ते असें निं लैनां ते पैसे बापस देई ओड़ो ते भेजा दे ओह् आह्ला कड़म अस भेजा नै बापस ते असें पैसे बापस चाहिदे असें कड़म निं लैनां ऐ ते बेकार कड़म न तुसें गोभी दित्ता हा ओह् असें रक्खी लैता ओह्दा बी बड़ा भाव लाया हा ते असें ओह् भी बी रक्खी लैता एह् इक्क बारी बी असें बापस कराया कोई चीज़ ते पैसे आये गै निं हे सानूं बापस आं ते उसी केह् आक्खदे उसी कल्लू दे भापा देगे सानूं ते इयै भी ऑनलाईन देगी जां भी हत्था उप्पर देगे ते भी तुसेंगी जरूरत होनी पैसे दी ते तां अं'ऊ ते कुसै कोला सब्ज़ी मंगाई लैगे भी ते भी जित्थें ब्याह् कारज़ होंदे उत्थें सब्ज़ियां चाही दियां होंदियां ते नेहीं सब्ज़ियां थोह्ड़े लगदियां जेह्ड़ियां तुसें भेजी दियां होंदियां आं ऐं होर कोई नमीं ताज़ी सब्ज़ी आई दी ते अस उत्थुआं लेई लैगे अच्छा अच्छा ते भी दिक्खी लैगे अस अंऊ थुआढ़े घर आह्गा लैने गी ते सब्ज़ी दे पैसे देने ई आह्गा ते कन्नै दिक्खी लैगा कन्नै सब्ज़ी शैल होग तां ओह्बी दिक्खी लैगा ते पैसे बी देई ओड़ो बापस किन्ना रौहंदा मेरा किन्ना रौहंदा किन्ना रौहंदा मेरा पैसे हैलो अच्छा अच्छा कोई निं भी अंऊ लेई जाह्गा थुआढ़े आ ठीक ऐ